मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले ही एक ऑनलाइन परफ्यूम मंगवाया था जो कंपनी तो कुछ ऐसी बाहर की है लेकिन काफ़ी ऐसे लोगों से सुना था कि वो अच्छा परफ्यूम है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लगभग चार हज़ार तीन सौ का वो परफ्यूम आया और सेवन डेज़ की डिलीवरी थी तो परफ्यूम लगभग लोगों के कहने पर और मैंने ऐसे ऐड देखी थी टी वी में तो उस हिसाब से मैंने वो परफ्यूम मंगाया लेकिन अभी दो चार दिन हुए मैंने परफ्यूम यूज़ किया मुझे बहुत ही बेकार परफ्यूम लगा है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी महक कुछ ज़्यादा ही तेज़ है और ऐसे हल्की फुलकी ऐसे जलन सी हो रही है उस परफ्यूम से आँखों में और बॉडी पर भी तो ये मेरे सेकंड प्रोडक्ट का नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है साढ़े चार हज़ार दो सौ मेरे वेस्ट भी हो गए और प्रोडक्ट कुछ अच्छा नहीं आया तो कभी भी ऐसे मतलब ऐड या किसी की सुन कर है ना ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं लिया चाहिए हमेशा मतलब मेरा इस में ये लॉस हुआ है चार हज़ार बर्बाद हो गए और जो भी परफ्यूम था वो अच्छा नहीं था मेरा ये बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस है